اتر پردیش میں لوگ اپنا فارغ وقت مختلف طریقوں سے گزارنا پسند کرتے ہیں جیسے کچھ لوگ پہاڑوں پر سیر سیر کرنے یا خریداری کرنا پسند کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اپنی تخلیقی سیاح صلاحیتوں کو نکھارنے جیسے مسوری موسیقی یا لکھانے لکھنے جیسے کاموں میں وقت صرف کرتے ہیں بہت سے لوگ مطالعہ کھیلوں کے یا قدرتی مقامات پر یہ سیر سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں